किसान जो है वो अपने अपने अपने हिसाब से काफ़ी सारे जानवर पालता है जैसे गाय भैंस इत्यादि चीज़ें पालता है उनका जो माल मूत्र होता है जैसे गाय का या भैंस का कुछ भी गोबर हुआ उसे एक बॉक्स बनाते हैं गाँव में सीमेंट से एक बक्सा बना कर उसके अंदर डालते हैं सारा गोबर और उसको काफी दिन तक इकट्ठा करते हैं साल डेढ़ साल तक जब तक वो गोबर पक के जैविक खाद बन जाता है उसको जैविक खाद के रूप में खेतों में डाला जाता है जिससे खेत में फसल अच्छी होती है और गाय का जो मूत्र होता है गौ मूत्र के नाम से भी जाना जाता है उस गौ मूत्र को पीने से काफी सारी बीमारियाँ खतम है और गौ मूत्र से काफ़ी सारी दवाइयाँ भी बनती हैं किसान मतलब अपने हिसाब से जो गाय के अपशिष्ट रहते हैं गोबर से कंडे बनाए जाते हैं कंडे भी थेपे जाते हैं और आज कल नइ टेक्नोलॉजी के हिसाब से गाय के गोबर से मूर्तियाँ बन रही है कुछ नए नए चीज़ें बन रही हैं वो भी बहुत सारे जैसे दीपक है मूर्तियाँ हैं काफी सारे गोबर से आज कल नए नए उपकरण तैयार किये जा रहे हैं और गाय के गोबार का आज कल बहुत उत्साह हो गया लोगों में गाय के गोबर से अगर कहीं कुछ हो जाता है जैसे अपने घर में कोई गृह प्रवेश कार्य हो बहुत सारे कार्य बहुत सारे कार्य हो जाते हैं या किसी ने मिट्टी हो जाती है वहाँ आज कल गाय के गोबर से लिपा जाता है उसको वो शुद्ध मनाते हैं और सबसे ज़्यादा गोबर काम में आता है खाद बनाने में खाद के रूप में लोग बहुत काम में लेते हैं इसको इकट्ठा करते हैं और ये खाद बहुत उपयोगी होता है खेती के लिए इससे अच्छी फसल होती है